हेलो सर जी सर बोलिए जी कैसे हुआ आपका डोर लॉक

आपके सभी रूम में तो जी मैं क्या सेवा कर सकता हूँ आपकी जी चाबी तो ले आऊँगा मैं बट थोड़ा समय लगेगा जी सर बट सर अभी एक कोल आया था क्लाइंट का तो उसको कुछ काम है इस वजह से उस रूम में जाना पड़ेगा दो सौ एक का रूम में तो उस में थोड़ा उधर के प्रॉब्लम इशू आ रही है थोड़ी बहुत उनके रूम में ए सी या किसी चीज़ की प्रॉब्लम आ रही इस वजह से मैं थोड़ा टाइम लग जाएगा मुझे बट मैं आ जाऊँगा जी सर जी जी सर मैं भी अभी आता हूँ थोड़ा टाइम लगेगा बस आप थोड़ा टाइम दीजिए मैं आपको आपका लोक खोल दूँगा फिर आप अपनी प्रेजेंटेशन ले जाना कोई बात नहीं मैं आ रहा हूँ ना अभी सर तो टेंशन नहीं बस कुछ समय लगेगा मुझे आने में जी बस कुछ समय लगेगा आने में मुझे जी मैं आ जाऊँगा जी धन्यवाद कोल करने के लिए आपका